हाँ अभी हमने ये समाचार वाद विवाद देखा है बहुत तरह के जैसे लोग एंकर आते हैं अभी फिलहाल में ही जैसे राम मंदिर बन रहा था उसपे तरह तरह के लोग न्यूज़ दिखाते थे और एंकर सब आते थे और क्या कहें जिससे वाद विवाद हो जाता था कभी धर्म के लेके होता था तो कभी बात के लेते होता था किसी तरह का लोग जिस तरह आते थे वह अपना अपना न्यूज़ दिखाते थे और बताते थे और यही सब करते थे बताते थे जैसे रवीश कुमार जी हैं और आते हैं अपना बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा दिखाते हैं समाचार आप जो जमीनी की बात है हकीकत बात है वही बताते हैं और करते भी हैं और बहुत ही अच्छा एंकर है और जैसे मनीष कश्यप हैं वह भी भाई जी बहुत ही अच्छा जो जमीनी बात है और जो वाजिब बात है सच्चाई है वही दिखाते हैं करते हैं और बहुत लोग एंकर हैं और करते आ रहे हैं भाई के साथ गलत बात हो गया था जिसके कारण लोग हमें बहुत ही गलत गलत बात बोला और कहा दिखाया सुनाया यह सब बात गलत होती है ऐसा नहीं करना चहिए एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं और बहुत ही अच्छे ये है कि क्या कहें हम बहुत ही अच्छा बात करते हैं और सबके सहयोगी हैं बहुत अच्छा बोलते हैं और जो होता है सो सही है न्यूज़ वाले कितना होते हैं जो गलत बोल देते हैं वाद विवाद करवा देते हैं कोई जाति पर कर देते हैं जमीनी भी कर देते हैं कहानी गलत गलत बता के लोगों सबके फिर भ्रमित कर देते हैं गलत न्यूज़ बता देते हैं कभी कभी शो में बैठे हुए रहते हैं न्यूज़ कुछ बताते हैं और बोलते कुछ हैं ऐसे में ये सब गलत बात है ये सब इनको नहीं करना चाहिए और ये सब पूरा बात गलत है हैना ठीक है